दंफां गायनायनि सोमोन्दै जोंहा गामियाव मोनसे दाखालैसो मास मोननैसोनि सिगां मोनसे गिदिरथारनो गामिनि गोजा मिथिं लिंनाय जादों गावबुराया दा बे गामिनि मिथिंआव गावबुराया हम मिथिंखौ मिथिंआव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो माने बयहाबो साफ्रोमबो नखरावनो दंफां गायनो बेजों लोगोसे गामिनि फोथार आद नय बिगासो लांदां थानाय ओह फोथार बे फोथाराव दंफां गायनायनि मोनसे थांखि लायो जेरै थांखि लादों एरै जोङो फ्राय एख हाजारसो दंफां गायनाय जादों दा गामियैनो ज' ज' ओंखारलायनानै जोङो फांफा सासेयाव दस दालै दस फन्द्र' दालै लाबोनानै बिफां गायनाय जादोंमोन दा बे बिफां गायनायाव ओह जों गय थाइजौ खान्थाल ओमफ्राय आमलाय बिदिनो फरेस्थनिफ्रायबो माखासे लाबोनानै गायफैनाय जादों बिजों लोगोसे गामियाव थानाय बिख्रमफुर बिख्रमफुर गुदि फरायसालि बेयावहाय बेयावहायबो मथा मथि फासस' निफ्राय सयस'नि गेजेराव बिफां गायनाय जादों दा बे फिफां फोरा जाहैबाय आमलखि समफ्राम सेलेखा थाइजौ थिथासाफ बेफोरबादि आरखि गोबांथार बिफां गायनाय जादों दा बिफां गायनायाव गामिनि बेलायाव जोंहा ओरैबादि मोनसे मोजां लाबोनाय जादों माने गामिनि लामा लामाबो माखासे सेंग्राफोरा बिफां गायनो फ्लान लादों दा दंफां दाननायनि सोमोन्दोयै दाननायनि सोमोन्दै आं बुंनो सान्दों दंफां गाइ दंफां दाननायनि सोमोन्दै जोंनि बिख्रमफुरनि सोनाबहा जों जेब्ला उन्दै उन्दै दा बे समाव बहुथ रिजार्ब दंमोन दा बे रिजार्बखौ दानै दानै दा गैला दा दंफां दाननायनि बेलायावनो दा जोंनि बोथोरा ओरैबादि सोलायलांनो हमबाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय दा दंफांनि जेनाखि हमथानाय मा होनो सानथिफिकेसनि साइनथिसनि बादिब्ला माने अखा हानाय अखा खम जानाय अखा बारा हाया जानाय गरम बारा जानाय बे दंफां फोरनिफ्रायनो सोमजिदों हाननानै आं साननो बेजों लोगोसे जोंनाव बहुथ जिब जुनारफ्रा खहा जालांनो हमबाय जिब जुनारफोरनि थानायनि सोमोन्दै थानो जायगा गैया जालांबाय दा दंफां दाननायनि बेलायाव आं बेखौनो बुहुत दुखु मोनो बिनिखायनो आं दुखु मोनो आरो दंफां दाननायनि थाखायनो दंफां गैया दंफां लाइफां गैया जानायनि थाखायनो माखासे कार्बनडाइ अक्साइड गेसफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांबाय अक्सिजेनआ खम जालांनो हमदों दा अक्सिजेन खम जालांनायनि थाखायनो आं सोननो माने बोथोरनि माखासे गाज्रि आबहावाफ्रा बेफोरजोंनो सोमजिदों होननानै आं सानो न' फारसेथिं जोंनाव गारि घरा मथर खारनाय उध्ग खुलिनाय बे उखुन्दैफोरा बारानिफ्राय बारा जालांबाय नाथाय बे उखुन्दैखौ उखुनदैफोरखौ गाज्रि गेसफोरखौ बोनो थाखाय जोंनो दंफां लाइफां नांगौ बे दंफां लाइफांआ दा खम जानायनि थाखाय बे गेसफोरा माने गाज्रि गेसआ बारानिफ्राय बारा जालांबाय होननानै आं साननो